ہم کو جو ہے شاہ رخ خان کی جو ہے فلم بہت اچھا لگتا ہے اس کا جو ہے ادا جو ہے بہت اچھا لگتا ہے جوہی چاولہ ہوئی اس کا بھی فلم اچھا لگتا ہے اس کے بعد امیر خان ہو گیا سلمان خان ہو گیا ای سب کا جو ہے فلم بہت اچھا لگتا اور اس کے جو ہے ادا جو ہے ادا جو ہے اس کو جو ہے کرنے کا ٹیلنٹ بہت ہے اور جو ہے سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں زیادہ اس کا جو ہے دل والی دلہنیا لے جائیں گے اس میں جو ہے جو رول نبھایا ہے بہت اچھا لگا اور جوہی چاولہ کا جو ہے فلم وفا سے بے وفا اس کا بھی ادا بہت اچھا لگا اس کا جو ہے رول نبھائی ہے بہت اچھا لگا اور سلمان خان کا بھی ہے سلمان کا خان کا صنم بے وفا فلم اس میں جو ہے جو سلمان خان جو ادا کیا اس جو ہے وہ بھی بہت اچھا کیا ہے اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میں جو ہے گووندہ کا بھی فلم اچھا ہے اور جو ہے وہ بھی جو ہے دلہے راجا اس کا بھی فلم بہت اچھا لگا ہم کو بہت اچھا طریقہ سے نبھاتا ہے یہ سب جو ہے ہیرو صحیح اور طریقہ سے بھی اچھا نبھاتا ہے رول